जायगानि फरायसालिफोराव मुं थिसननायनि नेम खान्थियानो जाबाय नोंनि डेट अप बार्थ जोनोम सार्टिफिकेट मार्शिट नाम्बार मार्शिट नाम्बार फरायनायनि सार्टिफिकेट बेफोरबायदिनो नोंनि सिनायथि आधार कार्ड पेन कार्ड बेफोरखौ होनानै जों मुं थिसननो हायो सरकारि फरायसालिफोराव रां होआ लासिनो जों मुं थिसननो हायो नाथाय प्राइबेभ फरायसालिफोराव जों रां होनांगौ जायो